बचपन में मम्मी हमलोग टिप स्कूल में टूर जाया करते थे तो मम्मी हम लोग को सुबह उठाती थी और बोलती थी जल्दी से नहा लो वो हमें टिफिन तैयार करती थी फिर हम लोग को स्कूल तक छोड़ने ले कर जाया करती थी और बस में जाया करती थी उसमें तीस बारह या तीस सीटें होती थी हम लोग वहाँ स्कूल के लिए वही सारे बच्चे और हम लोग के टीचर भी साथ में जाते थे और हम लोग को घुमाते थे और बीच बीच में बस रुकती भी थी और हम लोग को नाश्ता पार्टी भी करते थे और हम लोग जैसे कामाख्या माँ विंध्याचल जी अरगंडी जी काशी विश्वनाथ मंदिल रामनगर कीला ऐसे हम लोगों ने बहुत जगहों पर घूमा उसके बारे में जाना और वैसे रामनगर कीला में हिस्ट्री भी बहुत जाने वहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में जाने वहाँ की पहले की कैसी लड़ाइयाँ होती थी किस चीज की तलवार होती थी हमें उन्होंने सर ने बहुत अच्छे से विधि से विधान बताए उसके बारे में और हम लोग मार्कण्डेय जी के जाते थे वहाँ पर दर्शन बहुत हमलोग की मैम लोग पूरे एक लाइन से लेकर जाती थी और हम लोग को दर्शन कराते थे गंगा जी के बारे में बताते थे कि हमारे देश कि गंगा माँ है ये से निकली और यहाँ पर गई हैं जा कर गिरी हैं मार्कण्डेय जी के बारे में बहुत चीज़ बताया गया है और हमारे यहाँ की भी कि यहाँ कि कामाख्या माई कामाख्या माई के भी हम लोग गये हैं बहुत ज़्यादा जगहों पर घुमाया गया है इन सब चीजों के बारे बताया गया है जैसे कि कृष्ण जी का लीला रामायण महाभारत इन सब चीज़ों के बारे में भी घर वाले भी और हमलोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है इसलिए हम लोगों को बहुत चीज़ दिखाया जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर में भी हम लोग को बहुत सब कुछ दिखाया जाता है उस चीज के बारे में बताया जैसे गार्डन के बारे में पार्क उर्क दिखना दिखाया जाता है वहाँ पर अनेकों चीज देखनो को भी मिलते हैं